दा आङो टावनखौ मोजां क'क्राझार टावनखौ आङो मोजां मोनो मानो थाखाय होनोबा टावनाव जोङो नांगौखिनि माने गासैबो मोनजोबो अफिस खामानि बायदिसिना मावनायबाबो बेफोरखौ जोङो जायगानि हिसाबै जायगायाव थानाय हिसाबै जोङो थाब जानायफोरखाय जों मोजां मोनो आं मोजां मोनो आरो जोंनि क'क्राझार टावनावनो जोंनो नांगौखिनि गासैबो जों मोनजोबो बिनि उनाव जोङो टावनाव थांनानै बायदिसिना मुवा बेसादबो लायनाय जायो आरो नांगौखिनि गान्नाय जोमनाय बेफोरबादिखौ जों टावनखौनो मोजां मोननानै लायनो थाङो लायखांनानै जों जेनेबा गामियाव फैयो गामियाव जोङो राज्यो जानाय हिसाबै गामिनि खामानि दामानि मावनाय आरो न'खर संसार सोलिनाय आरो नों गामियाव लोगोफोरजों मिलायनानै थानाय मानाय बिनि थााखायनो जों गामिखौ मोजां मोनो जों गामियाव राज्यो जानाया मैगं थाइगं आबाद बायदिसिना मावनाय माइ गायनाय बेफोर बायदिनि थाखाय जोंनि गामिया बिराद मोजां बिदि खार'नाव जोङो गामिखौ मोजां मोननानै आरो जोंनि गामियाव रंजानाय बाजानाय एखम्बा बबेबा बोथोर आरो फोर्बोआव जोङो मागो दमासि बेफोरबादियाव जोङो बैसाग माबा फोरबो फालिनानै फिथा सिताव जायो बिनि उनाव जोङो गामिनि मानसि हिसाबै गामियाव राज्यो जानाय हिसाबै जोङो गामियावनो गिदिं गिदिं बोथोरखौ फालिनाय हिसाबै जोङो जौ लोङो एफा एनै बेदर एवजालायो आरो नानान रोखोम एखम्बा बिदिनो लोंनानै मोसालायनाय जायो बिनि उनाव जोङो जेन'बा मोनानाय लोगो लोगो गावबागाव न'वाव फैनानै थाफैनांगौ जायो जोङो बे लामायाव लामा सामा थालाबायनानै जोङो ओरैनो गोदोसोनानै थालाबायनाय जाया बिनि उनावनो जोङो न'वाव थाफैबानो न'खराव जोंहा संनाय खावनाय बायदि मुवा खामानि मावनाय थायो नालाय हिनजाव मानसिफोर जोङो हिनजावफोरनावथ' मावनांगौ जोबा जेनेबा न'खराव फैनानै संनाय खावनाय आरो फिसा फिसौनो जाहोनाय न'खर साफा खालामनाय जोंनाव बेफोरबादि खामानि थायो आरो दा जोङो जोंनि गामिखौ मोजां मोननाया बेनो जोंनि गामियाव बिराद बायदिसिना खेथि मावनानै मोनजानायाव गामिखौमो मोजां मोननाय जायो आर जोङो टावनाव राज्यो जानाय नङा नालाय जों टावनखौ ओरैनो बिदि बायदिसिना नांगौखिनियाव माबानायल' नांगौ जिनिस लायनाय बेफोर बायदियावल' जोङो थांनाय जायो आरो बिबायदि बायदिसिना मोननायाव जोंहा मोजां मोननाय जायो टावनखौ

बोरै जाखोथाय